مختلف موسموں کی بنیاد پر پودوں کے لیے ہمیں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں ان میں کچھ ضروری تدابیر یہ ہیں جیسے کہ گرمی کے موسم میں ہمیں اپنے پودوں کو زیادہ سے زیادہ پانی دینا ہوتا ہے چونکہ گرمی کے موسم میں ہمارے پیڑوں کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں اور ان کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم دن میں تین بار پانی دیتے ہیں صبح میں دوپہر میں اور شام میں جوکہ پودوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر ہم صبح دوپہر شام میں پانی نہیں دیں گے پودوں کو تو پودے سوکھ جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے اسی طرح اگر ہم بات کریں برسات کے موسم میں تو ہمیں برسات کے موسم میں پیڑوں کو پودوں کو زیادہ پانی نہیں دینا ہوتا ہے بلکہ نہ کہ برابر ہی پانی دینا ہوتا ہے کیونکہ برسات کے موسم میں پیڑوں کی جڑوں میں اور پیڑوں کے آس پاس کی جو مٹی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے اگر ہم بھی پانی دیں گے تو ان کی پیڑوں کی جڑیں سڑ جائیں گی اور پیڑ پھر بھی خراب ہو سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں جاڑوں کے موسم کی تو جاڑوں کے موسم میں ہمیں گرمی کے مقابلے کم پانی دینا ہوتا ہے جاڑوں کے موسم میں ہمیں کچھ احتیاط رکھنا ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے کچھ پیڑ جو اوس سے خراب ہو جاتے ہیں ان کو اوس سے ہٹا کے رکھنا ہوتا ہے اور صبح میں پھر سے ان کو دھوپ دکھانا ہوتی ہے بہت بہت شکریہ